ریاست میں اہم مذہبی مقامات اور عبادت گاہیں مندر مساجد گرجا گھر اور خانقاہیں وغیرہ ہیں جو کہ دلی میں ایک جامع مسجد ہے اور اسی طرح لکھنؤ میں بہت ساری مندریں ہیں رام مندر ہو گئے اسی طرح بہت سارے گرجا گھر اور خانقاہیں بھی ہیں